جی بالکل جیسا کہ کھانا جو ہے صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور صحت کے لیے کھانے کھانا جو ضروری ہے تو کھانا بنانا بھی پرتا ہے کھانا بنانا ہمارا شوق ہے شروع سے ہمیں ہم اپنے گھر میں تھے تو چکن کی ریسیپی بہت بناتے تھے ڈسک اور میرے ابو کو بہت پسند آتی تھی اور ہم نے ہم نے اپنی امی سے سیکھا تھا تو چکن قورمہ جو ہے وہ ہمارے گھر کا فیوریٹ بہت پسندیدہ ڈس تھا اور اس میں میں بہت بناتی تھی شروع سے بنایا میں نے اور ابھی جب میری شادی ہو گئی تو میرے ہسبینڈ کو بہت پسند تھا تو میرے شوہر کو جو پسند تھا اس کی وجہ سے میں یہاں بھی اکثر وہی ڈس بناتی ہوں اور متاثر اسی چیز سے ہوئی کہ میرے ہسبینڈ کو پہلے میرے ابو کو پسند تھا اس کے بعد میرے شوہر کو پسند تھا تو وہ بنانے پہ میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں کہ ہاں وہ ڈس چکن قورمہ یہ ڈس ہے جو اسپیسلی میں بناتی ہوں